मैंने तो और कोई खेल नहीं पर मेरा सब से रुचिपूर्ण खेल क्रिकेट ही है जो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ और जहाँ तक मैंने देखा है क्रिकेट मेरे लिए एक ऐसा खेल है कि जिसको जिसको मैं खेलते समय सारी चीज़ों को क्या करता हूँ भूल जाता हूँ क्योंकि जो क्रिकेट है वो मेरा ऑल टाइम सब से अच्छा एक इस्पॉर्ट्स है जो कि मैं खेलना पसंद करता हूँ और क्रिकेट में कई सारी चीज़ें होती है जैसे अभी मैच हुआ तो कभी जो दूसरी टीम हुई वो जीत रही है तो अपनी टीम वालों को संभालना है कि नहीं गिव अब नहीं करना हर नहीं माननी है अपन को अभी लड़ना है जीतना है बस और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है क्रिकेट में